आं साढ़े स्कूल च मतलब पढ़ाइयै शा बगैर बी बड़ी सारी एक्टिविटी न जेह्कियां अस खेल खेल्लने मतलब जि'यां बड़े टाइप दे इ'यां जि'यां होइया की कम्पीटिशन होंदा स्पोर्ट्स खेल्ली जन्दा इक बारी मतलब इक बारी निं मतलब अस जेह्कियां जेह्के बच्चे न मतलब डांस च अस कम्पीटिशन लेई सकने मतलब कुछ बी कम्पीटिशन होंदा साढ़े स्कूल मतलब बड़े सारे स्कूल जेह्के न दस बारां स्कूल इक साढ़े इ'त्थें ग्रांऽ च केह् होंदा दस बारां स्कूल च नि'क्के हाई स्कूल होइये मिडिल स्कूल होइये जेह्के इ'यै प्राइमरी स्कूल बगैरा होइये ते एह् सारे उ'त्थें पार्टिसिपेट करने आं उं'दे उ'त्थें हाई स्कूल च ते भी इ'त्थें उ'त्थें मिलियै सारे मतलब जेह्के उं'दे उ'त्थें जज बगैरा बने दे होंदे नि'क्के मुट्टे टीचर बगैरा होंदे जेह्के असें प्राइज़ दिंदे ओह् सामनै बैठे दे होंदे ते बाकी अस जेह्के बच्चे न स्कूल वाइज स्कूल सारा उ'त्थें डांस करने औंदे ते जेह्का उ'त्थें साढा चौं पंजें दसें बारहें स्कूलां जेह्का कम्पीटिशन होंदा ते उ'त्थें अस भी नच्चने मतलब उ'त्थें अस मतलब डांस जेह्का कम्पीटिशन करने उ'त्थें अस नच्चने बारी बारी सारे स्कूल जेह्के न ओह् नच्चदे न भी नच्ची नच्चना हा बाद ते भी जेह्का ओह् अनाउंस करदे की कोह्का स्कूल फर्स्ट आया कोह्का सेकेंड आया कोह्का थर्ड़ आया ते भी जेह्का फर्स्ट आइया तां मतलब सब पैह्लें डांस करना हा बाद भी करी कुरियै जेह्का भी जेह्का फर्स्ट स्कूल आइया उसी फर्स्ट प्राइज़ थ्होई दा ते जेह्का सेकेंड आइया जेह्का सेकेंड स्कूल आइया मतलब सेकेंड नंबर उ'यै उप्पर आइया उसी सेकेंड प्राइज़ थ्होई दा ते जेह्का थर्ड़ नंबर उप्पर आइया तां उसी थर्ड़ प्राइज़ थ्होई दा ते भी जेह्के रेही जान तां उ'नें मतलब कोई प्राइज़ बगैरा निं थ्होंदा ऐ भई ओ जंदे उठी अपने अपने स्कूल पर हा कि उ'नें ई प्राइज़ निं थ्होंदा ऐ पर इक बारी निं थ्होऐ उ'नें गी अगले साल थ्होई दे ते तां भी जि'नें ओह् जेह्के उस साल निं थ्होई उ'नें गी ओह्दे शा अगले साल थ्होई दे ते मतलब जित्तदे ते हैन बच्चे मतलब एह् ऐ कि साढ़े इ'त्थें ग्रांऽ च केह् ऐ एक्टिविटीज़ हैन मतलब बच्चे साढ़े केह् करदे पार्टिसिपेट करदे सारे इ'त्थें ग्रांऽ च मतलब हर चीज़ै च करदे ओह् डांस च करदे स्पोर्ट्स च करदे स्पोर्ट्स च जि'यां कबड्डी होई हॉकी होइया खो खो होई कुड़ियां मुड़े बगैरा सारे पार्टिसिपेट करदे साढ़े इक बारी केह् होया मतलब असे सारें कबड्डी खेल्ली अहें कुडियें साढ़े स्कूला इत्थां हाई स्कूल ऐ ते इ'त्थां अस गे हे साढ़े मतलब पार्टिसिपेट हाई स्कूल होंदा हायर सेकेंडरी स्कूल होंदा पार्टिसिपेट इ'त्थें साढ़े हाई स्कूल दा साढा मतलब नाला घोड़ा दा होइया हाई स्कूल दा मतलब घोलडी साढ़े ग्रांऽ दा नांऽ गे इक इलाके दा जि'त्थें अस खेल्लने ई जन्ने आं अस उद्धर खेल्लने ई गे ते कुड़ियां गै गेइयां अस बगैरा सारियां ते उ'त्थें बी चार पंज स्कूल किट्ठे होऐ दे हे असें केह्दे च हिस्सा लैते दा हा कबड्डी च लैते दा हा ते असें सारियें कुड़ियें केह् कीता कबड्डी बगैरा खे'ल्ली उ'नें कुड़ियें बी खे'ल्ली मतलब कबड्डी जेह्का ऐ की लगदी बड़ी जादै ऐ ते असें मतलब लग्गी बी बड़ी ही पर असें केह् कीता हा अ साढ़ा जेह्का स्कूल ऐ अस मतलब लग्गी शग्गियै असें गी साढ़ा स्कूल केह् आइया फर्स्ट आइया अस उ'त्थां फर्स्ट प्राइज़ लेइयै आये एह् गल्ल निं ऐ की असें खे'ल्ला शे'ल्ला ऐ मतलब अस खे'ल्लने आं पढ़ने गै निं हैन अस खे'ल्लने बी आं पढ़ने दे कन्नै कन्नै अस खे'ल्लने बी हैन ते असें अपने स्कूलै ई केह् कीता फर्स्ट प्राइज़ आनू उड़ेआ हा कबड्डी च जीत्तियै बस इ'न्ना सारा गै आखी सकनी आं